ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے جہاں رقص ڈانس کی بے شمار شکلیں پائی جاتی ہیں ہر علاقہ اور ہر ریاست کا اپنا مخصوص رقص کا انداز ہے جو اس کی تہذیب تاریخ اور مذہب کی نمائس نمائندگی کرتا ہے آگے ہندوستان میں رائج کچھ مشہور رقص کے انداز اور چند معروف رقاصوں کا ذکر کیا جا رہا ہے ہندوستان کے مشہور رقص کے انداز کی رقص کی اسکام اقسام نمبر ایک بھارت ناٹ یہ رومنجگی ہندوستان کی ریاست تمل ناڈو سے تعلق رکھتا ہے ایک قدیم کلاسک رقص ہے جو مندروں میں عباد عبادتی رقص کے دور پر کیا جاتا تھا اس اس میں ہاتھوں کے اشارے مدرا چہرے کے تاثرات اور جسمانی حرکتوں کے ذریعے کہانی بیان کی جاتی ہے نمبر دو یہ رقص شمالی ہند خاص طور پر اتر پردیش کے تعلق رکھتا ہے اس میں گھنگرو پائل گھومنے کی ہر حرکات اور طبلے کے تال میل پر زور دیا جاتا ہے یہ رقص اکثر درباروں میں پیش کیا جاتا تھا نمبر تین ہے اڑیسہ ریاست سے تعلق رکھنے والے یہ رقص بھی ایک مذہبی رقص ہے اس میں جسم کی خمدار حرکات اور بھگوان جگن ناتھ کی عقیدت کا اظہار ہوتا ہے چار کچی پڑی یہ رقص آندھرا پردیش سے تعلق رکھتا ہے یہ ایک ڈرامائی انداز کا رقص ہے جس میں رقص کے ساتھ مکا مکالمے بھی شامل ہوتے ہیں پانچ کتھکلی یہ کیرلا کا مشہور رقص ہے اس میں بھاری لباس رنگین چہرہ اور آنکھوں کی حرکت سے کہانی سنائی جاتی ہے منی پوری چھ نمبر منی پوری کی ریاست سے تعلق رکھنے والا یہ رقص نرم حرکات اور روحانی احساس پر مبنی ہوتا ہے اس اس نے استر آسام ریاست کا کلاسک رقص جو وشن بھگوان کی بھکتی پرد مبنی ہے فوک یا لوک رقص ہندوستان کے ہر علاقے کے اپنے لوک رقص بھی ہوتے ہیں جیسے پنجابی بھنگڑا اور گندھا راجستھانی گھوما رقص مہاراشٹر کی لاونی گجرات کا گربا اور ڈانڈیا ہریانوی جمار